فی الحال ہمارے پسندیدہ مولانا بارک صاحب ہیں ہم لوگ ان کو اچھے سے جانتے ہیں اور وہ کتنے آدمی کا بھی مدد کر چکے ہیں اور وہ دعا تعویذ بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان سے پڑھائی بھی کیے ہیں وہ اچھے سے پڑھاتے بھی ہیں اور سب بچے کو اچھے سے مانتے بھی ہیں وہ پڑھانے میں بہت اچھے ہیں اور سب بچے کو پیار بھی دیتے ہیں ہم لوگ کا مدد بھی کرتے ہیں ہمارے مولانا صاحب بہت اچھے انسان ہیں ان کے پاس بہت دور دور سے آدمی آتے ہیں مدد کے لیے اور وہ مدد بھی کرتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے بھی بہت بڑے بڑے مولانا صاحب سب بھی آتے ہیں ملاقات کرنے ہمارے مولانا صاحب پہلے نوہٹا میں پڑھاتے تھے دور دور سے بچے آ کر کے وہاں ایڈمیسن لیتے تھے سبھی بچے کو وہ پڑھاتے تھے حافظ کا پڑھائی قرآن شریف حفظ کرواتے تھے اس کے بعد ان کا طبیعت خراب ہو گیا وہ مدرسہ نہیں جاتے ہیں گھر پہ ہی رہتے ہیں اور بہت آدمی کا مدد کرتے ہیں جو آدمی جاتے ہیں ان کو ان کے مدد کے لیے تو ان کا وہ مدد کرتے ہیں اور پڑھانے لکھانے میں بھی بہت اچھے تھے سب بچے کو پیار سے پڑھایا کرتے تھے ہم لوگ کو کوئی مدد کا ضرورت ہوتا ہے تو وہی مولانے بارک مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد لیتے ہیں ہمارے مولانا صاحب بہت ہی عمر دراز ہیں وہ ہر دم بیمار رہتے ہیں اور حج بھی کیے ہوئے ہیں وہ مولانا صاحب آتے ہیں ہم لوگ کے مسجد میں جمعہ کے روز اگر بلایا جاتا ہے تو تقریر کرنے وہ اچھے سے تقریر بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ کے گاؤں سے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے بہت سے لوگ جایا کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی ملتے ہیں مولانا صاحب کا عزت کرتے ہیں ہمارے مولانا صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں پہلے وہ مدرسہ میں بہت سارے بچے کو پڑھائے ہیں اور حافظ بھی بنائے ہیں ہمارے مولانا صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں ہم ہم لوگ مولانا صاحب سے اچھے سے بات چیت کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں ہمارے مولانا بارک صاحب بہت ہی خوش مزاج انسان ہیں